جی ہاں میرے پاس پرانی تصاویر ہیں بہت ساری تصاویر ہیں جیسے کہ اسکول کے ٹائم کا ہے اور کچھ میرے بھائی کے بہن کی شادی کی جو ہے تصویر جو ہے میرے پاس ہارڈ کاپی میں ہیں اور یہ ہارڈ کاپی جو ہے بہت ہی ہارڈ کاپی اور شافٹ ڈیجیٹل کاپی میں تصاویر میں اپنی الگ الگ خصوصیات ہیں دونوں کے جیسے کہ ہم ڈیجیٹل ہارڈ کاپی کی بات کریں تو یہ اپنے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ہر جگہ کیری نہیں کر سکتے ہیں ہر جگہ نہیں لے لے جا سکتے ہیں ایک ہی جگہ ہم رکھ سکتے ہیں اور جو ہے ان سے جو ہے اپنی یاد کو تازہ کر سکتے ہیں باقی جب ڈیجیٹل تصویر کی بات کریں تو اس کو ہم کہیں بھی کیری کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کئی بار یوز کر سکتے ہیں چاہے آپ انسٹاگرام ہو فیسبک ہو اور جو ہے جہاں بھی آپ چاہے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں لیکن ڈیجیٹل کوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ زیادہ جو ہے اہمیت کی حامل ہے لیکن ہم استعمال اس کو ہاڈ کاپی کو بہت کم کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ ہم ڈیجیٹل یوز کو ہم استعمال کر سکیں اور اس سے ہماری ہارڈ کاپی سے جو ہے ہماری جو ہے دلی جذبات جڑے ہوئے ہیں کیونکہ جب بھی ہم ان تصویر کو ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت کے جو ہے اس ٹائم کے جو کچھ بھی جذبات ہو رہے تھے وہ سارے پھر سے جو ہے سامنے میں ابھر کے سامنے میں آ جاتے ہیں جیسے ہم اسکول ٹائم کی بات کریں تو اسے اسکول میں بہت سارے ہمارے ساتھی تھے وہ سارے سارے کیریٹر ہمارے سامنے میں نظر آجاتی ہے اور باقی شادی کے بارے میں بھی بہت ساری تصاویر ہارڈ کاپی میں ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت کی جو ہے یادیں پھر سے جگ جاتی ہیں ایک دلچسپی ہوتی ہے ہارڈ کاپی میں جو ایک کہتے ہیں کہ ہر عکس سے ہر چیز سے جو ہے نا ایک عکس نظر آتی ہے ہارڈ کاپی میں شوفٹ کوپی میں بھی نظر آتی ہیں اس میں نہیں ہے لیکن دونوں کے اپنے اپنے اہمیت ہے اس طرح کی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں لیکن زیادہ تر استعال جو ہے وہ ڈیجیٹل کاپی ہی ہوتے ہیں ڈیجیٹل تصاویر ہی ہوتے ہیں ہارڈ تصاویر ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں ان سے ہمارے دلی جذبات بہت سادے ہوتے ہیں ہارڈ تصاویر سے